बच्चा सभ इसकुल जाइ हइ तऽ ओइमे जे हमसभ कनि प्रयास करय छियै कि जे बर्गर बनेबय के मौजू नहि बनबयके आबय हइ तऽ हम नहि बनबय छी कोनो बच्चा कहलक ऑमलेट बना दे तऽ ऑमलेट नहि हमसभ फुलका जे होइ हइ भुजिया बना दै छियै जल्दी जल्दीमे भअ जाइ हइ मौहजै जे हइ बर्गर ई सभ चाहय छियै बनबयके लिए तऽ नहि बनय हइ नहि बनाय होइ हइ तऽ आब हम सोचय छियै जे सीख जेबय आओर जे मिठाइ उठाइ मन करय हइ सीखयके तऽ बालुसाही आर जे सोच रहलियै हन बनेबय खाजा मिठाइ आर बनेबय तऽ ओ सीखयके परिहास करय छियै कऽ लेबय तऽ हम बनेबय आर जे बच्चा जे हइ इसकुलमे जाइ लागय हइ तऽ तङ्ग करऽ लागय हइ चाउमीन बना चाउमीन बना तऽ चाउमीनमे सोचि लेली कि जे हाली सिन नहि फुरेतइ तऽ छोड़ दै छियै मौजा प्रयास करबय बनाबयके लिए